बंदे इयां हमेशा खुश ते रौह्ना चाहिदा ले में म्हेशां खुश ते रौह्न्नी आं लेकिन फ्ही बी किश ऐसियां चीजां होंदियां बंदे दे जिंदगी जेह्कि'यां उसी मतलब खुशी दिन्दियां बड़ी खुशी थ्होंदी जि'यां कि अस अपने घरे घरे कन्नै बेहियै घरे आह्लें कन्नै रौह्न्ने आं घरे आह्लें कन्नै जेह्का उं'दे कन्नै जैदा समां बिताने आं ते ओ जेह्की एह् ओह् इक बड़ी खुशी दिंदी जां जित्थै बी अस जन्ने आं उत्थै लोक असें भला बुज्झन ते असें ई ओ खुशी होंदी जां जिस जेह्का अस कम्म करचै जेह्का कुसै असें कम्म दित्ते दा होंदा अगर अस उस कम्मे पूरा करी सकचै तां एह् खुशी मैसूस होंदी कि नेईं अस कुसै दे कम्म आए आं ते सारें कोला बड्डी खुशी तां इ'यै होंदी कि अगर अस कुसै दे कम्म आई जाह्चै सगुआं साढ़ी वजह् कन्नै कोई खुश होई जा ते इ'यै असें असें उसदी खुशी ऐ कि अस कुसै दे कम्म आए आं भगोआन ने असें अस इत्थै भेजेआ ते अगर अस अज्ज कुसै दे कम्म आई सकने आं ते इ'यै चीज जेह्की असें बड़ा खुश बनांदी ऐ की़ि असें मतलब कुसै दे असें कुसै दी मदद कीती अस कुसै दे कम्म आए आं